असां घर में एल पी जी सिलेंडर वापिरींदा आहियूं पहिरीं त चुल्हनि ते रोटी कंदा हुआ पर हाणे जॾहिं खां सिलेंडर अची विया आहिनि तॾहिं खां घर रंधिणे में वधीक ध्यानु रखिणो थो पए जीअं के रोटी कंदा हुजूं तेॾीमहिल रेशमी कपिड़नि जो ख़ासि ध्यानु रखिणो पए थो ऐं रंधिणे जे चुल्ह जा कपिड़ा बि रेशमी न हुजनि सिलेंडर मां केॾीमहिल बिबांस अचे तेॾीमहिल ई सिलेंडर जी नड़ी अथवा रेग्यूलेटर चेक करण जो कि किथां लिक त कोने अगरि जी लिक हुजे त तेॾीमल ई सिलेंडर वारे खे फोन करिणो ऐं ॿारनि खे रंधिणे में अचणु न ॾियणो ऐं सिलेंडर मां रेग्युलेटर जल्दी बंदि करी छॾिणो थी सघे त रोटी करणु महिल मोबाइल फोन जो बि इस्तेमालु न करणु खपे पाण जेॾीमहिल बि ॿाहिरि वञू था तेॾीमहिल सिलींडर जो रेग्युलेटर हमेशह बंदि करण पोइ ॿाहिरि वञिजे एतिरो ख़ासि ध्यानु रखणु खपिजे